मुझे खाने में नॉनवेज सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं इसको मैं मेरे कुछ पसंदीदा जो जगह है जैसे की एक तो राजा चिकन हमारे जोधपुर का सबसे प्रसिद्ध है इसके अलावा शहर के अंदर एक और है अली बेग है अली बेग के अलावा इसके अलावा अपने के कश्मीरी ढाबा है यहाँ पे नॉनवेज बहुत अच्छा बनता है और ये मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता